असां हिते महाराष्ट्रा में जामु शयूं उगायजंदियूं वेंदियूं आहिनि जीअं आहिनि चांवर कणिक गनो चांहियूं कॉफ़ियूं ज्युट अथव ॿियो सभु शयूं हिते उगायजंदियूं रहदियूं आहिनि दालु दालु बि हिन में ईंदियूं अथव ॿियो वरी असांजे हिते अंडा बि मिलंदा अथव जीअं अथव चिकन अथव मुर्गी मुर्गी खे हे पालींदा आहिनि मुर्गी खे पाले करे पोइ हिन मां अंडे जी पैदाइश थींदी आहे जेको बि विकामजंदो आहे त हिन करे मुर्गी जो पालणु थींदो आहे जंहिंसां वरी चिकन था निकिरनि या अंडा था अचनि जेका माण्हू घर में ठाहिनि था ॿियो वरी महाराष्ट्रा में सभिनि खां वधीक अथव पशु पालन पशु पालन कनि था उहे जंहिं में असांखे अचनि था मटन जेको असां तिवणु घर में वठी खाऊं था हे पशु पालणु जे करे थो अचे तिवणु अचे थो हुनजी कलेजी अचे थी जेकी असां खाऊं था ऐं अंडो जेको असां खे मुर्गी मां मिले थो उहो आहे असांजे पशु पालण जे करे बाक़ी त सभु अथव